ہیلو آپ اولا کمپنی سے بات کر رہے ہیں میری کچھ آپ سے کچھ شکایات ہیں میں نے کل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آفس آفس سنٹینری گیٹ سے میں نے ایک اولا بک کی تھی دلی کے لیے تو جب وہ گاڑی ہمارے پاس آئی تو اس کا جو ڈرائیور تھا تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو کھانسی وغیرہ نزلہ زکام وغیرہ بہت زیادہ تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ کھانس رہا تھا اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی تو میں نے اس سے کہا بھی کہ آپ پلیز ماسک پہن لیں تو انہوں نے میری بات نہیں مانی اور سیکنڈ دوسری ہماری جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کا جو ساکرس ہے اس کے جو سیٹس ہیں وہ بہت زیادہ گندے ہیں جو ہے کمفرٹیبل نہیں ہے بالکل بھی ہمیں ٹریول کرنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور جو بریکرس جب آ رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے کافی پریشانیوں کا سامنا کیا جس کی وجہ سے میں یہ شکایات آپ سے کر رہا ہوں اور میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ ان مسائل کا حل نکالیں اور نیسٹ نیکسٹ سائن سے ہمیں بہتر سروس فراہم کریں بہت بہت شکریہ آپ کا